جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں اپنے خالی وقت میں کیا کرتا ہوں اور میری ہابی کیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے خالی وقت میں ناولس پڑھتا ہوں اور میری ہابی ناولس کو پڑھنا ہے